आंनि खामानि मावनायनि गोरोन्थिया जाहैबाय फरायनायनि बेलायाव बुंगोन से नै थाम ब्रै घण्टा फरायनांगौवाव से घण्टा ल' फरायनानै मोजां नाम्बार लानो हायाखै मोजां पारसेन्ट खालामनो हायाखै आरो मोजां उथ्रिसारनो थाखाय मोजां समाव मोजां फरायनो मोनाखै आरो फरायनो हायाखै बेखौैनो आं बुंगोन आंनि बेखौ देरसिन गोरोन्थि होननानै साननानै लागोन मावनाय समाव गोबां खोथा एबा गोबां खामानि मावनायनि जाउनाव आंनो आं खामानियाव बा फरायनायाव गोरोन्थि मावनाय समनि खोथाखौ आङो फोरमायबाय आरो जोंनि दानि लाइमोनफोरा दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनाय लिरनायखौ बानो नाङा मानो होनोब्ला जायनो बागोन बेनो गावनि बानायनि फिथायखौ मोनगोन आरो जाय मावथि मेंनो रोङा फरायनाय लिरनाय खामानि मावनायफोराव बिसोरनि फिथाया गोदै जागोन इउनाव बयजोंबो सिनायजागोन आरो गोदै फिथायखौ मोननो हागोन